हाँ सब्जी वाली दीदी बोल रही हूँ मेरे यहाँ मैडम आलू मटर गज़ गाजर गोभी पत्ता गोभी भटे करेले भिंडी पालक लौकी सभी है प्याज लहसुन आपको क्या चाहिए टमाटर अभी चालीस रुपये किलो है गाजर अभी पचास रुपये किलो है मटर पनीर मटर पनीर चालीस रुपये किलो आलू मैडम तीस रुपये हाँ अभी नये आ गए मैडम अब तो नहीं है मेरे पास नहीं नहीं कच्चे नहीं है बिल्कुल बढ़िया सफेद आलू दूँगी ओर अच्छा आलू दूँगी आपको मे सब्जियाँ सब फ़्रेश ही लाती हूँ मंडी से ओर फ़्रेश सब्जियाँ ही आपको उपलब्ध भी कराऊँगी कोई सब्ज़ी खराब नहीं निकली आपको कुछ शिकायत नहीं होगी सब्जी से

हाँ होम डिलीवरी है हमारे यहाँ हम कर देंगे होम डिलीवरी का बस चार्ज लगता है मैडम चार्ज उसका पचास रुपये है

हाँ डिलीवर कर दूँगी मैडम हमारा लड़का आएगा और आपको ऑडर पूरा दे कर जाएगा ओर आप जितनी ज़्यादा सब्जियाँ लेते हैं तो उसमें आपको कमीशन भी मिलेगा थोड़ा पैसे भी कम कर दूँगी और भी सब्जी आप बढ़ा सकते हैं और उसके

नहीं नहीं सूखी फली नहीं है बिल्कुल अच्छी में तो ताज़ी ही लाती हूँ और ताज़ी ही बेचती हूँ उसको क्योंकि फलिया मैं बेचती नहीं हूँ मैडम क्योंकि फिर लोग शिकायत करते हैं कि खराब निकली और ए सी है उसका टेस्ट नहीं आया तो ऐसी सब्जियाँ मैं बेचती ही नहीं हूँ अच्छा अच्छा जी जी मैं उसके साथ कर दूँगी आपको उसमें धनिया फ़्री डालूँगी दस रुपये का न ठीक है ठीक है ओके